ہمارے گھر میں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دی جاتی تھی لیکن میرے پپا نے مجھے پڑھنے کی اجازت دی ہائی کوالیفکیشن کی پرمیشن مجھے مل گئی اور میں نے بی سی ایس میں ایڈمیشن لیا دھیرے دھیرے میں میں میرا لیٹ ایڈمیشن ہوا مگر میں اسے بہت اچھی سے تمام چیپٹرس کو کلیئر کر پائی اور فسٹ اٹیمپ میں میں نے ایکزام کو فسٹ ایئر کو کمپلیٹ کیا اور پاس ہوئی اور اسی طرح سیکنڈ ایئر میں بہت جدوجہد کے بعد اپنی مکمل تعلیم کی اور تھرڈ ایئر میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑا پروجیکٹ تھا لاسٹ میں پروجیکٹ ملتا ہے بی سی ایس میں کوڈنگ ہوتی ہے جاوا پی ایچ پی سی پلس پلس بہت اسٹرگل کرنا پڑا لیکن میں نے یہ سب کیا اور ماشاء اللہ مکمل کر لیا اسے مکمل کرنے بعد میرا جب رزلٹ آیا تو میں آل کلیئر تھی یہ میرے لیے بہت فخر کی بات تھی اور جب میری ڈگری آئی تو میرے ماں باپ کے لیے یہ بہت فخر کا مقام تھا وہ بہت خوش تھے یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا